جی ہاں میں نے فیس بک ٹیوٹر انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا کا پریو اپیوگ کیا ہے کہ اس ان سبھی سبھی میں بہت اچھی اچھی ویڈیو وغیرہ آتی ہے اور میں تو میں ہمیشہ جب بھی فارغ رہتی ہوں تب سوشل میڈیا کا اپیوگ کرتی ہوں آج کے دور میں اگر کوئی بھی بات پھیلانا ہو تو سوشل میڈیا پر فضا سے بہت جلدی سے پھیل جاتا ہے میں سوشل میڈیا پر ویڈیو وغیرہ پوسٹ کرتی رہتی ہوں میں زیادہ تر مجھے جو بھی زیادہ اچھا لگتا ہے جیسے کہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں وغیرہ کی تصویر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کرتی رہتی ہوں اور میرا خود کا بھی اکاؤنٹ ہے اور سوشل میڈیا پر کی خرابیاں یہ ہے کہ کہ جو بھی خبریں ہوتی ہے اچھی خب اچھی خبریں پھیلا دیتی ہے تو وہ اچھی بات ہوتی ہے اگر خراب خبریں پھیل جاتی ہے تو بہت ہی زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فی ٹی فیس بک انسٹا ٹیوٹر پر ویڈیو میں دیکھتے سمے بہت ہی زیادہ ڈاٹا وغیرہ ختم ہو جاتا ہے اور جس وجہ سے جس وجہ سے دوسرے ویڈیو وغیرہ نہیں دے سکتے دیکھ سکتے ہیں اور ان سبھی ان سبھی پر چیٹ ویڈیو کال وغیرہ بھی آسانی سے ہو سکتا ہے اگر آپ کسی بھی آدمی سے یا کسی بھی ویکتی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان سبھی بھی پر آسانی سے بات ہو سکتی ہے